हैल्लो हां जी में मंडी दा बोला ना आशू हां जी हां जी कुत्थै ओ सर तुस उ'ऐ बोला ने नी अभी मकैनिक हां हां हां ओह् थोह्ड़ी मेरी थोह्ड़ी गड्डी मेरी ना थोह्ड़े डैंट पेई दे न मेरी गड्डी ऐकचुली कल ऐक्सिडैंट होई दा हा ते थोह्ड़ी गड्डी बज्जी दी ऐ ते ओह् डैंट पेई दे अग्गें ते थोह्ड़ी महा उस्सी रपेयर रपूर सैट्ट सुट्ट करोआनी ही ते मिगी थोह्ड़ा अपना टाईमिंग टुईमिंगं दस्सी दिंदे ते में फिर आइयै गड्डी लाई जंदा हां हां कार दी सर्विस कराए दे बी बड़ा चिर होई गेआ तुस कराई ओड़ी ओह्दी ते हां ओह् कल इ'यां ऐतबार ते फिर ते फिर ऐतबार होंदी खु'ल्ली दी दकान चलो ठीक ऐ एह् चलो ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नी शुक्रिया तोआढ़ा